हलो हलो हरि ओम दीदी दीदी असांखे न आइसक्रीम्स खपंदी हुई असांजे घर में ॿारनि जो बर्थडे आहे त हुन जे लाइ असांखे आइसक्रीम खपंदी हुई तव्हां वटि कहिड़े कहिड़े फ़्लेवर में मिलंदी आइसक्रीम

घणेई वैरायटी त मूंखे च मूंखे चॉकलेट खपे वनीला खपे टूटी फ़्रूटी खपे केसर पिस्ता खपे एंड कसाटा खपेनि ऐं सभिनि जा लॻभॻि पंजाह पंजाह पीसनि जी मूंखे कॉंटिटी खपंदी ऐं तां मूंखे हुन हिसाब सां ॿुधायो कि कॉलिटी कहिड़ी हूंदी तव्हांजी कॉलिटी में त कोई शिकायत असांखे असां हमेशा कॉलिटी ऐं हिननि सभिनी शइ जी खाधी आहे हैवमोर कंपनी त सुठी आहे लेकिनि इअं आहे कि वरी बि तव्हां ॿुधायो कि हुन में क्वां

अच्छा अच्छा एक्चुअली असांजे ॿारनि जे बर्थडे जी आहे न पार्टी त वरी नंढा ॿार आहिनि वरी कंहिंखे गलनि वलनि में दिक़त न थिए मौसम जे हिसाब सां वरी कोई अहिड़ी कोई दिक़त त कान थींदी न न बिल अच्छा अच्छा

अच्छा जी जी हम्म अच्छा अच्छा हा त असांखे दीदी चॉकलेट वारी जेका आइसक्रीम पवंदी चोकोबार हुनजो घणे जो रेट पवंदो न असांखे न चॉकलेट जो त टब खपे ई खपे मूंखे चोकोबार आइसक्रीम कान थींदी आहे जंहिं में अंदरि व्हाइट हूंदी आहे मथां खां चोको जी लेयर हूंदी आहे त हू चोकोबार आइसक्रीम जी मूंखे पंजाह पीस खपेनि वीह पंजवीह रुपया पहिरीं जे रेट में ऐं कसाटा तव्हां वटि घणे कसाटा तव्हां वटि घणे रुपए सठि रुपए त कॉंटिटी में वठंदासि त त कुझु घटि कंदा न तव्हां वरी

हा

अच्छा अच्छा ठीकु आहे त त तव्हां न मुंहिंजो ऑडर नोट करे वठिजो मूंखे पंजाह चोकबार खपंदी पंजवीह करे कसाटा मूंखे हा पंजाह चोकबार पंजवीह कसाटा ऐं रोज़ु वारी जेका आइसक्रीम थींदी आहे न हू मूंखे पंजवीह पीस हू ॾिजो ऐं हिनजे अलावा तव्हां मूंखे हू कहिड़ी आइसक्रीम चवां पेई तव्हांखे ॿारनि जी अलॻि अलॻि फ़्लेवर आहे न अॼुकल्ह उहो हा टूटी फ़्रूटी टूटी फ़्रूटी जा पंजवीह पीस ॾिजो ऐं वरी ॿ टे टब में तव्हां मूंखे मतलबु जीअं जेके फ़ेमिली पैक्स कान थींदा आहिनि ॿ टे पीस फ़ेमिली पैक जा तव्हां पंहिंजे हिसाब सां जेके तव्हां वटि जेके बेस्ट फ़्लेवर हुजे हू पाराइजो तव्हां मुंहिंजे में ॿीं ॿीं किले वारा ॿीं किले वारो हुजे या किलो किलो में बि पैकिंग हुजे न सौ खां मथे थी वेंदा सौ खां मथे थी वेंदा त ॿारनि खे त असां स्टिक ऐं ही सभु न हलाइण जो न सोचंदासीं लेकिनि ॿार वॾनि खे त असां सोचंदासीं कि बाउल्स वग़ैरह में सर्व करायूं त ॿारनि जे लाइ त मां नंढी हू कसाटा ऐं टूटी फ़्रूटी वग़ैरह कई आहिनि लेकिनि ॿार त तव्हांखे ख़बर आहे कि अॼुकल्ह आइसक्रीम हिकिड़ी में ॿारनि जो कुझु थींदो काने घुमीं घुमीं घुमीं घुमीं खाईंदा त मना त करे कान था सघूं ॿारनि खे त इनकरे भाई हा त हुन हिसाब सां असां सोचूं था कि वधे शइ वधे लेकिनि घटे न त हा हा वधे ऐं घटि न थिए ऐं ॿीं ॻाल्हि थी कि जीअं तव्हां टब मोकिलींदा असांजा कुझु टब जीअं बची वञनि था पैक पैक हुजनि त त हू तव्हां मूं खां वरी वापसि वठी वठिजो एतिरी असां तव्हांखे ख़बर आहे डाइट कॉन्शियस माण्हू आहियूं एतिरी वधीक खाईंदा कान आहियूं अगरि बचे ॿ टे टब

न न मां फ़्रीजर हेतिरी आइस्क्रीमूं घुराईंदसि त वॾो फ़्रिज आहे मूं वटि जेको डबल डोर फ़्रिज थींदो आहे न हू फ़्रिज आहे त मां आइसक्रीम तव्हांजी फ़्रिज में ई रखंदीसांव ऐं बिल्कुलु कंडीशन सही हुजे त तव्हां हिकु ॿ वापसि वठिजो न कंडीशन सही हुजे त कोई ॻाल्हि काने खपी वेंदी न त कंहिंखे ॾींदसि उहो त ॾिठो वञिबो हुनजो जो तो थिए लेकिनि पंहिंजे

हम्म हम्म न न न न मेल्ट मेल्ट न न न न असांजो बि बिजनिस आहे असांखे बि ख़बर आहे कि केतिरे ताईं जेको फ़ैसिलिटी थी थिए असां समुझंदासूं पोइ भले मां तव्हांखे ऑडर नोट करायांव तव्हां ठाहिराए करे बिल ठाहिराए छॾो मूंखे परींहं सुबुह जो खपंदी या ॾींहं जो ॿीं लॻे ताईं हा त ॾींहं जो ॿीं लॻे ताईं खपंदी त तव्हां भले मूंखे हुन ॿीं ॿीं अढाई ताईं कॉल करे करे मोकिलिजो ठीकु आहे हा हा बिल्कुलु ॾींदासीं तव्हां जेॾीं महिल बिल ठही वञे त तव्हां मूंखे ॿुधाइजो त

न न थोरो न मां हा फ़िफ़्टी परसेंट तव्हांखे एडवांस ॾेई छॾांव थी बाक़ी जॾहिं तव्हां माल मोकिलींदा ओॾी महिल करे छॾंदीसांव पेमेंट न न बिल्कुलु बिल्कुलु बिजनिस पॉलिसी एडवांस जे बिना कोई कमु कान थींदो आहे न तव्हां परेशान न थियो असां बि बिजनिस वारा आहियूं असांखे बि रुल्स सभु ख़बर आहिनि तव्हां निश्चिंत रहो मां मोकिलांव थी तव्हांखे तव्हां मूंखे बिल ठाहे करे बारकोड मोकिलियो

जी जी जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु व न न बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे ॾिसूं था अगरि असांखे टाइम मिलियो हाणे तव्हां एतिरियूं ॻाल्हियूं चई तव्हांजी ॻाल्हि ते बि भरोसो आहे वरी बि ॾिसूं था अगरि टाइम मिलियो त असां अची टेस्ट करे ॾिसंदासीं

न न बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां मूंखे सही सलाह ॾिनी न न तव्हां मूंखे सही सलाह ॾिनी

ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ओके मैम ओके जी ठीकु आहे न हा हा ओके हरि ओम जय झूलेलाल